ठीक छै तऽ हमे दोकान सभमे चाहै रहिए से हमरा लिट्टी समोसा कनिटा चटनिओ दए दितियै तऽ लेने एतियै रह कुटुम्ब पर पाहुन सभ बैठल छै तऽ अहाँ कते देरमे एबै तऽ सुनू सुनू कनिटा हमरा लए दूगो मिठाइओ सभ लए लेतिए तऽ बढ़िऑं हेतियै सभ खेतिए कनिटा तऽ कते देरमे एतै से जल्दी कए देतिऐयै